हमारे देश के प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधान मन्त्री हुए जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत आगे ले गए उन्हीं की देन है कि आज हम आज हम मोबाइल के द्वारा पे फोन गूगल फोन के द्वारा लेन देन का काम कर रहे हैं उन उन्हीं की देन है कि आज बैंकों में भीड़ कम है लोग घर बैठे बाहर से ऑनलइन के द्वारा अपने मुबाइल पर पैसे मँगाते हैं और दुकानदारों को अपने मोवाइल के द्वारा ही पे फोन से लेन देन करते हैं जोकि एक मोदी का सराहनीय क़दम है और देश बहुत आगे बढ़ रहा है यह महेन नरेन्द्र मोदी की देन है जो डिजिटल पेमेन्ट हम लोग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोदी ने देश को बहुत आगे लेकर गया और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है आज लेपटॉप के द्वारा ही लोग घर बैठे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं मनोरंजन लैपटॉप के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग मनोरंजन का काम करते हैं और व्यापार में तो सबसे ज़्यादा इनका उपयोग हो रहा है ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी कई तरह से तरीक़ों से भद भारत में बदलाव किए गए हैं जो असंभव काम था नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलजी के द्वारा भारत को बहुत आगे लेकर गया जिसका अनुसरण और देश कर रहे हैं इसलिए टेक्नोलजी

क्षेत्र में ज़रूरी है और बिना टेक्लॉजी के टेक्नोलॉजी के कोई भी काम करना बहुत महँगा पड़ रहा है

इंडश्ट्री जैसे कोई भी फैक्ट्री है इंडश्ट्री है उसमें भी टेक्नोलॉजी के के द्वारा ही मसीन का संचालन होता है और काम होता है भारत टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वाला देश माना गया है